گڈ مارننگ سر سر وہ بک ڈیلر بات کر رہے ہیں آپ اچھا کچھ کتابیں چاہیے تھیں مل مل سکتی ہیں ہوں ہوں اردو ادب کی کچھ کتابیں چاہیے تھیں ہوں اچھا اردو ادب کی کتابیں جیسے کہ بکھرے موتی ہے اور سروش کاشمیری کی کچھ کتابیں آپ کہتے کہتے اور کیا بولتے ہیں دنیا میرے آگے جہاں دیدہ پس منظر یہ کتابیں دستیاب ہیں اچھا تو یہ پیچ وغیرہ کوالٹی وغیرہ اچھی ہے سر کتنا ڈسکاؤنٹ کتنا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا جی اچھا جی تو یہ کتابیں دیکھ لیجیے یہ یہ بکھرے بکھرے موتی پانچ پانچ چھ کر لیجیے بکھرے موتی اور سورش کاشمیری کی کچھ کتابیں جو ہوں گی دو دو کر لیجیے گا ہوں اور آپ کہتے کہتے یہ بھی چھ کر دیجیے گا جی اور دنیا میرے آگے یہ بھی کر دیجیے گا چھ کر دیجیے گا ہوں ہوں ہوں اور کیا ہے جہاں دیدہ جی تو یہ بھی کر دیجیے گا دس کر دیجیے گا جہاں دیدہ ہوں دس دس جی پس مرگ پس مرگ ہے یہ پانچ کر دیجیے گا ہوں

تو کب تک یہ مطلب کتابیں مل جائیں گی ٹھیک ہے پھر میں آ کے لے لوں گا پھر